योगु करण लाइ हिकिड़ो नियम ठाहे छॾिजे त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे हुन हिसाब सां तव्हां पंहिंजो हिकिड़ो नियम ठाहे छॾियो सुबुह जो पंहिंजो हिकिड़ो टाइम पको रखो की भाई मूंखे सुबुह जो छहें बजे उथणो आहे पंजें बजे उथणो आहे ऐं मूंखे पंहिंजो सॼो दिनचर्या पूरी करे दिनचर्या में चवण जो मतिलबु की तव्हांजो पंहिंजो वञी करे पेटु साफ़ु करे पाणी वग़ैरह पी करे जीअं तव्हां थोरो चकरु लॻाईंदा हुजो त भले थोरो चकरु वग़ैरह लॻाए करे ऐं आराम सां अची करे योग जे लाइ वेही सघो था पर मां जीअं कंदो आहियां त योग जो मुंहिंजो हिकिड़ो पंहिंजो पको टाइम आहे भाई मूंखे सुबुह जो सते खां साढा सत विहणो आहे माना विहणो आहे योगा जे लाइ पोइ मां इन करे कोशिशि मुंहिंजी ईअं ई रहंदी आहे भाई छहें बजे मां उथी वञां पर जीअं मां कॾहिं ॿाहिरि वेंदो आहियां कॾहिं यात्रा ते आहियां त कोशिशि ईअं रहंदी आहे भाई पंज ॾह मिंट बि भली ट्रेन में सिधो वेही करे ऐं थोरो ध्यानु लॻायां योगा कयां छो जो रोज़ जी आदत पियलु आहे जीअं असां रोज़ जे आदत मुताबिक़ु कंदासीं त उन जो असांजे पूरे शरीर ते असरु घणो सुठो थींदो पर जीअं तव्हां ॿ टे ॾींहुं छॾे ॾिनो या सुस्ती कई त पोइ न थींदो पर हिकिड़ी कोशिशि ज़रूरु कजो जो सुबुह जो जीअं तव्हांखां नथो थिए त भले तव्हां शाम टाइम ते बि उन खे पंदरहां मिंट ॾह मिंट अधु कलाकु ॾियो ऐं उहो योगु कयो छो जो असांजे शरीर लाइ योगु जेतिरो ज़रूरी आहे जीअं असांजे शरीर लाइ रोटी ज़रूरी आहे एतिरो ई योगु बि असां लाइ शरीर लाइ ज़रूरी आहे पर उन लाइ हिकिड़ो टाइम जेको आहे तव्हांखे पको रखिणो आहे